یوں تو مجھے کھانے پکانے کی تمام ترکیبیں مشکل لگتی ہیں اور بہت سی ترکیبیں میں نے آزمائی نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ کھانا پکانا ایک مشکل کام ہے خاص طور پر جب آپ کسی ترکیب میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں کہ کچھ ترکیبیں مخصوص تکنیکوں کے علاوہ آلات کی ضرورت ہوتی ہیں جو عام باورچی خانے میں آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی ہیں دوسرا پیچیدہ اقدامات اجزائیں شامل کرنا ہو سکتا ہے جس کے لیے تفصیل اور توجہ کی ضرورت ہے اور اگر مجھے کبھی موقعہ ملا تو میں انہیں بیکینگ میکرونس کو بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں جو ایک گوشت سے بنی ہوئی ڈش ہوتی ہے اسے کامل ساقط اور ذائقہ حاصل کرنے کے لیے اجزاء کے نازک توازن اور درست تکنیک کی ضرورت پڑتی ہے اور اس ٹک کو کمال تک پکانے کے لیے گوشت کے مختلف حصوں کو کاٹا جاتا ہے ایک بڑا پیچیدہ مرحلہ ہے کھانا پکانے کے طریقوں اور گرمی کی صحیح سطح تک اس کو پکانا کافی مشکل ہو سکتا ہے اگر مجھے موقعہ ملا تو میں شاید وہ ترکیب آزماؤں